ہیلو کیا آپ امیزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں دراصل کچھ دن پہلے میں آپ کا امیزون ایپ استعمال کر رہی تھی تو وہاں مجھے ایک موبائل فون دکھائی دیا جو دیکھنے میں کافی اچھا تھا تو میں نے اس کو آڈر کر دیا کیونکہ قیمت بھی اچھی تھی اور وہ موبائل فون پندرہ ہزار روپے کا تھا اس موبائل فون کے لیے میں فائو اسٹار ریٹنگ دینا چاہتی ہوں اور یہ موبائل فون بہت اچھی پیکنگ میں آیا تھا اور اس کا کیمرہ بہت اچھا ہے اور بہت ایچ ڈی پکچر کلک کرتا ہے اور اس کا اسپیکر بھی بہت اچھا ہے اور اس کا ٹچ سسٹم بھی بہت اچھا ہے اور اس کا فون کا بیک کور بھی بہت اچھا ہے اس کا انٹرنل اسٹوریج کافی زیادہ ہے جس کی وجہ سے میں کافی سارے ایپس انسٹال کر سکتی ہوں اور یہ بہت جلدی چارج ہو جاتا ہے اور دو دن بعد ہی اس کی بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے میں اس موبائل فون سے بہت خوش ہوں اور میں اس ایپ سے بھی بہت خوش ہوں جس نے مجھے اتنا اچھا موبائل فون دیا تھینک یو